हाल ई में मां हिकु ट्रैक था थी आयुमि मूंखे उहो ट्रैक जाम वणियो मां केदारनाथ ट्रैक ते वियो हुउमि ऐं इहे ट्रैक पंद्रहं खां वीह कलाकनि जो आहे ऐं पंजुवीह किलोमीटर चोवीह किलोमीटर जो आहे चवण में त चोवीह ऐं पंजुवीह किलोमीटर थींदो आहे पर लॻंदो असांखे पंजाहु किलोमीटर आहे जाम लंबो ट्रैक हुओ पर असां जॾहिं पंहिंजो ट्रैक पूरो कयो पंहिंजे साम्हूं हिकु दृश्य ॾिठो हिकिड़ो मंदरु ॾिठो असांखे जीअं त चैन मिली वियो आहे असांखे राहत मिली वई मां पंहिंजनि वॾनि भाउरनि ऐं भेनरुनि सां गॾु वियो हुअमि जेका लॻभॻि मूंखा ॿ या टे साल वॾा हुआ सभु ऐं मूंखे उन्हनि सां गॾु जाम मज़ो आहियो मां हुते हिकु राति टिकियुमि राति जो अभिषेक करे ॿिए ॾींहं ते मंझंदि जो मां वापसि दर्शन करे हेठि लही वियुमि जॾहिं असां हेठि लहियूं लहूं पिया त बर्फ़ पई किरे असांजो जाम सुठो नज़ारो हुओ हीअं पियो लॻे त असां कश्मीर में आहियूं पर असां कश्मीर खां बि सुठे जगह ते हुआसीं थो मुंहिंजो तज़ुर्बो केदारनाथ ट्रिप करण जो भॻवानु वटि वञण जो भक्तिअ में मग्न थियण जो जाम सुठो हुओ अगरि कंहिंखें मौक़ो मिले त केदारनाथ ट्रैक ज़रूर थी अचनि पर उहो पिकनिक जो जगहि कोन्हे असांखे उहो ई दिमाग़ में ध्यानु रखी करे पंहिंजो सफ़र तइ करणु खपे अगरि कोई पंहिंजो सफ़र तइ नथो करे सघे हुननि खे नथो लॻे हू हेॾो लंबो सफ़र न करे सघंदा पंध न करे सघंदा त उहो हुननि खे न वञणु खपे अधु रास्ते में हुननि खे तकलीफ़ न झूझणी खपनि हू असांखे पहिरियों ई सोचे समझी करे पंहिंजो डिसीज़न वठिणो आहे खणणो आहे